जोंनावथ' गोबां फोथाइनाय होनोबा फोथाइनाय दङ जोंनाव माने मालाबा गथ'फोर गाबनाय आरो मालाबा बिमाफोरजों खुद्रिनाय मालाबा आरो बिमाफोरजों थाया गथ' गोरलैफ्रा बिफोर बायदि जाबा जोङो मोनसे फोथाइनाय दं जोंनाव नोङो बारफोर गाज्रि नांदोंदां आरो बहाबा थांना फैनाय मायबाफोर लोगो मोनबोदों दां सानो जों फोथाइनाय होन्नानै सासे बैध्देनाव थांनानै खास्नि आरि लाबोनानै गानहो फैयो आरो बिदिनो मालाबा न'खरफोराव जेंना जेंसि जाबाबो जों मायबा मोनसे जादोंदां न'खराव होन्नानै फोथाइयो आरो न'खरफ्राव लोमजा साजा जाबा लोमजा बायबा डक्टरफोर हमबाबो हामा मुलि जाबाबो हामाखैबाथाइ जों मा मोनसे फोथाइयो आरो जों बाथौ दोरोमारिफ्रा बेखौ फोथाइनानै न'खरफ्राव माबाफोर सुवा सुथि दंदां माबाफोर आरो जेंना जेथि सोरबाफोर मेगन नोजोर नांदोंदां होन्नानै जों बाथौ दोरोमारिफ्रा मा खालामो आर'ज गाबनानै मोनसे गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय ईश्वोरनाव आर'ज गाबो आरो न'खरनि जेंनाफ्रा सुस्रांथों होन्नानै आर'ज गाबो मानोबा न'खर फोरफोननानै अब्ला बिदिबा मा जायो जोंनि गोसोफ्रा इसे सोराङाव फैयो आरो मोजां मोनो ईश्वोरखौ फोथाइनानै आर'ज गाब्बा इदि बिदिनो आर' मालाबा मानसिफ्रा लोमजाबाबो हामा जायोना बिखायनो फोथाइनोबो गोनां जायो मुलि जाबाबो हामाबाथाइ बिखायनो फोथाइनोबो गोनां जायो मालाबा इदिनो फोथायाबाबो जाया बेलेक दोरोमारि मानसिफ्राबो बिदिनो फोथाइलायनाय गावसिनि दोरोमनि नेम बायदि बिसोरबो फालियो आरो जों बाथौ दोरोमफ्रा जेर'खम फालियो बिसोरबो गावसिनि दोरोमनि नेम बायदियै फालि लाङो मानि ईश्वोरखौ फोथाइनानै मोनसे गोसोयाव गाबखांनानै गाबख'नानै लाबा माने गोसोखौ स्रां मोनो आरो ईश्वोरनिफ्राय मायबा मोनसे मोनदो